रां खामायनायाव जोङो आबाद मावनानैबो बुहद रां खामायनो हायो मानोना साहा बागान बानायनानैबो जों रां खामायनो हायो माइ आबाद मावनानैबो जों खालामनो हायो गय बागान खालामनानैबो जों गय बागानाव दायो माने केजियावनो थामजि थामजिनै रां मोनो जोङो सेराव ओंखायनो जों गय बागानफोरजोंबो जों थाखा फैसा खालामनो हायो इन्काम खालामनो हायो आरो जों अनेख दानि जुगाव जि दानाय जि लुनाय जि दानानैबो जोङो रां खामायनो हायो उइभिं माने सेन्टार खालामनानै जोङो मालाय बे मालिखाबो रां खामाय रां मोनबाय आरो जि दाग्राफ्राबो न'खर सालायनो हाबाय ओंखायनो जोङो रां खामायनाय बेलायाव मोनसेल' साख्रियालफोराल' रां मोना खामायनो हाया जों गावबा गाव आखाइजों माने गावबा गाव मेलेम साननानै मा मावोब्ला जों रां खामायनो हागोन बिबायदि जों गावबा गाव साननानै खर' मेलेम बाहायनानै जों गासैबो खामानिखो जेखौ जेखौ बासियोब्ला अबाव लाब जागोन साहा दुखान जेरै मैगं थाइगं फाननाय बिदिनो जों अनेख खामानि दं मोसौ जार्सि फिसिनानैबो जों गाइखेर मोनो गाइखेर फाननानै जोङो रां मोनो बे रांजों रांखौ जोङो बेंकआव दोनहैनो हायो बेंकआव दोननानै जों बोसोरनै बोसोरथाम बा बोसोर गाहाम दोननानै जमा खालामनानै दोनो उनाव जमा फैसा बुरजा फैसा जों बेंकनिफ्राय मोननो हायो ओंखायनो जों रां खामायनायाव साख्रि मावब्लाल' रां मोना ओंखायनो जों गासै बिथिङाव जों गावबा गाव मेलेम बाहायनानै जोङो मा मावब्ला रां मोनगोन दानि जुगावथ' लन मोनो सरखारा लन होयो रां होयो बे रांफोरखौ जों मोजां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै दायो नै लाफा लाइ फाननानै अनेख फैसा मोनबाय बिदिनो नै जिंखा बागान खालामनो हालायबाय जिंखा पटल खेरला गोखा बिदिनो जों अनेख माने आबाद मावनानै रां खामायनो हायो ओंखायनो रां खामायनायाव गावबा गाव गोसो होब्लानो रां मोननो हायो दा जिंखा जों पास बिगा जिंखा बागान बानायब्ला जोङो पास बिगा जिंखा बागानाव केजियाव त्रिस थाखाब्लाबो जों बोसोरसेयाव जोङो नै लाख नै लाख थाम लाख रां मोननो हायो बेजों जों न'खर सलायनो हायो खुदिया गथ' गथाय फरि होनो हायो आरो जों जि माने लोमजा साजा जायो जों बेफोरफैसादोनो जों ड'क्टर मुलि बायनो हायो ओंखायनो जोङो रां खामायनायाव एसे नोजोर होनांगौ अबेखौ मावब्ला रांखो खामायनो हागोन जेरै ब्रइलार फार्म ब्रइलार फार्मखो बानायनानै दायो बुहद गोबां मानसियानो माने रां खामायनो हादों बिदिनो अनेख दङ माने

दानि देमसि फोदों देमसि फोनानै मानसिफ्रा बिस हाजार सोरबा नै लाख थाम लाख बाजि रोजा इदि देमसियाव मोन्दों बिदिनो जों थाखा खामायनायाव मानो गावबा गाव मेलेम बाहायनानै आखाइखौ सोमावब्लानो बा खिथि खालामना आबाद मावब्लानो जोङो रां खामायनो हायो ओंखायनो रां खामायनायाव माने गोरलै जाबाय दानि जुगाव